ہاں بھائی یہ جو ڈیلیوری ہے نا یہ میرے دوسرے ایڈریس کی دیلیوری تھی یہ میں گھر شفٹ کر دیا آپ جو ہے سو میرے کو دوسرے ایڈریس پہ لا کے دیدو ٹھیک ہے میں وہ ایڈریس بتاتا ہوں آپ کو وہ ایڈریس پہ میرے کو بھیج دو میں پہلے ریاست نگر میں رہتا تھا ابھی میں خلد باغ میں رہتا ہوں آں ٹھیک ہے یہ ایڈریس ہے میرا اس پہ لا کے دے دو آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے لے کے آ کے دو میرے کو

میرا ایڈریس یہ ہے ایٹین ڈیش ون ڈیش فور سیون نائن نصیب پان شاپ جی ایچ ایم سی آفس کے بازو آئیے آپ اس کے بعد جو ہے سو نصیب پان شاپ کی شاپ ہے ادھر وہاں پہ آ کے میرے کو کال کرو کال نمبر دیتا ہوں میں میرے کو کال کرو

آپ کال کریئے میرے کو میں کال نمبر دیتا ہوں نائن سِکس فور ٹو ون فور زیرو ون فور سِکس یہ نمبر میرا ہے اس پہ آپ میرے کو کال کرو آپ ٹھیک ہے